हेलो आबऽ ने दीदी फेसियल करेबै जी जी बढ़िआँ हइ फुल

कनिए दूर छै बीस रुपैआ लै छियै आइब्रो बनैमे हॅं आइब्रो ओहोमे लै छियै बीस रुपैआ ठीक छै अपने कि कहै छै केस भी काला करबै हँ तऽ आइए बना देब आरो कोइ चीज करबेबै डेढ़ सए रुपैआ

जेनाकि अगर फेर चूड़ी भी चूड़ी भी छै लहठी भी चूड़ीके छियै किछु खोलने अगर लैक मोन होतै तऽ लेबै हॅं लहठी छै हँ बिन्दी छै सिन्दूर आओर छै ई सभ छै तऽ बिन्दी हइ पाॅंच रुपैआ टाका सँ लै छै हँ आ पाँच रुपैये टाका सिन्दूर छै लहठीक सए रुपैआ पड़ै छै अयबै तऽ लए लेबै

तऽ ओ भी पड़ि जाइ छै जेना मतलब एक सए अस्सी धरि ओहो भी पड़ै छै आइबै तऽ कम कुछ भै ने जेतै सए पचास पचास रुपैया कम करिकऽ दए देब सभ राखै छियै लेबै तऽ अयबै सभकिछु हो जइतै जइसे कपड़ा आर भी रखै छियै तऽ कपड़ाके जे रेट होतै अपने लेबै साड़ी छै बेलाउज छै बच्चाके कपड़ा छै जेंट्सके भी छै कपड़ा जे अपनेके पसन्द होतै से लेबै

आ बच्चाके भी कपड़ा डेढ़ सए पड़ै छै आ तकर बाद कि कहै छै जे छै से मतलब अऽ जेंस के भी पैड़ जाइ छिकै कपड़ा कऽ रेट